ہمارے ہندوستان میں آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہماری گورمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہوتا ہے یوتھ امپاورمنٹ یوتھ کے لیے جو ایک تو امپلائیمنٹ نہیں ہے امپلائیمنٹ کتنا کیسے زیادہ زیادہ انک انکریز کیا جائے بڑھایا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اچھے سے اچھے پوسٹ پہ

ٹرین ایکس پٹری سے اتر جا رہی ہے کہیں پہ پلین کریش ہو رہا ہے کہیں پہ ایکسیڈینٹ ہو رہے ہیں کسی بہت لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اونچ نیچ ہوتی ہو رہی ہے جو سب کو بند کرنا چاہیے گورمنٹ کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے نہ نہ کہ دوسرے چیزوں پہ جو ہمارے دیس کے کام نہیں آنے والا ہے ان چیزوں سے ہٹ کے ان چیزوں پہ سب سے پہلے دھیان دینا چاہیے اور رہی بات اور بھی فیلیور جو ہے ہماری گورمنٹ کی وہ تو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو بتانے میں کیا ہے بتائیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے بس بیسیکلی یہی ہے دھیان دینا چاہیے یوتھ پہ دھیان دینا چاہیے ان کو